मुंहिंजो जनमु जूनागढ़ शहर में गुजरात राज्य में थियो नव अक्टूबर ते गुजरात राज्य में मुंहिंजो नालो प्रीतम कन्हैयालाल विधाणी आहे मुंहिंजी शुरूआति पढ़ाईअ जी मुंहिंजी सिंधु स्वामीयाशा सिंधी इस्कूलु में थी जेका सिंधी भाषा में सिंधी मीडियम में थींदो जिते पढ़ाई हिक खां ॿारहें दर्जे में पढ़ाई करण खां ॾहें दर्जे में मुंहिंजा अठवंजाह टका आया ॿारहें दर्जे में मुंहिंजा ॿारहें दर्जे में ॿारहें दर्जे में ॿावंजाह टका आयल उन खां पोइ मां बीकॉम कयो जेको जूनागढ़ जी कॉमर्स ऐं लॉ कॉलेज में मां बीकॉम कयो उणिवीह सौ निवयासी खां उणिवीह सौ ॿियानवे ताईं उन खां पोइ मुंहिंजी दुकान जी जवाबदारी अचण खां पोइ मां दुकानु वधीक पसंदि कई धंधे में जवाबदारी वठण खां पोइ त उन खां पोइ ॿियानवे खां पोइ मुंहिंजी अठानवे में धानवी दिवानी तरीक़े सां सगाई थी ऐं ॿ पंज उणिवीह सौ नवानवे में मुंहिंजी शादी थी जंहिंमें मुंहिंजो पहिरें छोकिरे जो जनमु एकटीह टे ॿ हज़ार जे साल में थियो वॾे छोकिरे जो जेको हीअंर इंजीनियरिंग जी नौकिरी कंदो आहे सूरत शहर में हजीवा स्टार में ऐं नंढो छोकिरो जूनागढ़ में टीमावड़ी विस्तार में पैंटालून में शॉरूम में जॉब कंदो आहे पंजनि महिननि खां वठी नंढे छोकिरे जो जनमु अहिड़हां टे ॿ हज़ार चार में थियो मां काफ़ी साल पंजवीह साल स्टेशनरी धंधे में अनुभव आहे मुंहिंजो हाणे मुंहिंजो धंधो सतरहनि सालनि खां वठी हार्डवेयर में स्टे हार्डवेयर में एस एस जी फर्नीचर एसेसरी जो कमु कंदो आहियां जंहिंमें दरवाज़ा प्लाईवुड फैवीकॉल सिल्ली सभु वग़ैरह स्क्रू जहिड़ी सभु शयूं रिटेल होलसेल जो मुंहिंजो कारोबारु आहे मां झूना गुजरात में ऐं गुजरात जे ॿाहिरां काफ़ी शहरनि में घुमियो आहियां दिल्ली कलकत्ता जयपुर भोपाल मुंहिंजा मामा भोपाल में रहंदा आहिनि